जोंनि गामियारि रायजोआव बैसागु मोसानायानो मुंदांखासिन बैसागु फोरबो आवनो बांसिन बे मोसानायखौ नुनो मोनो मोसानायनि फोरबोफोरा बे बैसागु फोरबो बेयाव गोबां सुबुङानो मोसायो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गासैबो रंजायो बेयाव बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै दखना फालि गामसा बिदिनो गानना मोसायो बैसागु मोसानायाव गोबां दामग्रा आगजुजोंबो मोसायो खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखो दामनानै मोसायो आरो बैसागु सल' खननानै मोसायो सुबुंफोरा मोसानायनि फोरबोफोर बे फोरबोफोरा जाहैबाय बैसागु फोरबो मागो फोरबोआवबो मोसायो जेराव मागोआव जों फिसासो फांसन फांसनफोर बानायो बेयावबो मोसायो नैबेयाव बैसागु मोसानायखौ जों मोसायो बिदिनो फांसनफोराव सेंग्रा सिख्ला जावजा मोसानाय बिदिनो दाउस्रि देलाय मोसानाय बिदिनो मोसानायखौ जोङो जोंनि जि रायजोआव मोसानाय नुनो मोनो कार्तिक फोरबोआवबो रायजोआव गामियाव मोसानाय नुनो मोनो जेराव जों माइनाव थिखांनाय बुङो बैसागु मोसानायानो जोंनि रायजोआव बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन जेराव जों गासैबो जमा जन्थायै जों रंजाजोबो बेयाव मोसानाय मुसुरनाय गासैबो थाजोबो बैसागु फोरबोआव बिदिनो जमा जमा मोसानानै जि न'खराव जेबो माइरं इसे एबा फैसा बिदि हरो आरो गिदिरखौ मान होयो उन्दैफोरखौ सन्मान होयो बेफोरावनो गामियारि रायजोआव बे नुबोबाय थायो